جب میں اسٹیج پر گانے کے لیے کھڑی ہوئی تو روشنی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی اور سامنے سے کو چہرے جیسے میرا انتظار کر رہے تھے دل کے دھڑکن معمول سے تیز تھی جیسے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو کیا میں کر پاؤں گی مائک ہاتھ میں تھامے تھامتے ہی لمحہ بھر کو ہاتھ کانپے آواز خوش ہو گئی لیکن جیسے ہی میں نے پہلا بول گایا سب کچھ بدل گیا ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو اور بس میرے اور میرے گانے کے درمیان ایک خالص رشہ قائم ہو گیا الفاظ میرے دل سے نکل کر فضا میں تیرنے لگے اور میں ہر ایک الفاظ کو نہ صرف گانا بن کے محسوس کرتی جا رہی تھی جذبات ایک عجب سا سکون تھا جیسے میں خود کو کھو کر خود کو پا رہی ہوں گانے کے دوران ایک دو مقامات پر شامل تالیاں بجائیں تو دل میں اعتماد کی ایک لہر دوڑ گئی لگا جیسے میں میرے احساسات ان تک پہنچ رہے ہوں آخر آخر میں جب گانا ختم ہوا اور پورے حال میں تالیوں کی گونج سنائی دی تو آنکھیں بھیگنے کو تھیں یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے یہ تشکر اور خوشی اور اپنی ذات کے اظہار کی شدت کے تھے